हमरा सभके जे खेती उपजबै छी मक्कइ हो मक्कइ भी उपजबै छी गेहूँ भी उपजबै छी धान भी उपजबै छी लेकिन सालमे जे है से हमरा सभके सभ फसल उपजा लै छी समय पाके जाहि सॅं धान भेलै धानके खेत पहले जोताके कदवा कराके एहिके बाद जे है से हम सभ ओहिमे धान रोपै छी धान रोपलाके बाद फेर जे है से ओकरा कमोठ करै छी कमोठ केलाके बाद फेर ओहिमे खाद दै छी खाद देलाके बाद धीरे धीरे पौधा जे है से नम्हर भेल पौधा नम्हर भेलाके बाद धीरे धीरे पाकल ओ पाकल एहिके बाद कटली ओकरा काटिके ओहिके बाद दौनी कयली हम सभ दौनी कऽके फेर जे है से लार पुआल जे भेल से माल जालके खुएली एहिके बाद फेर यदि जादे भेल धान तऽ हम सभ बेच दै छी नहि यदि एहि बेर तऽ दू साल से धाने नहि होइया पानिके वजह से भविष्यमे पानिये नहि हो रहल छथिन तऽ आब की करबै हम अहाँ तैयो हम सभ बोरिंगके सहारा लकऽ पटेली है पटाके जेहे भेलै मोट मरहन्ना हमरा सभके भेलै

आओर कुछ हम सभ गाछो वृक्ष पौधा जे है से लगबे छी आ सरकारो देलखिन हेँ लगाबैके लेल तऽ ओहो हम सभ लगेली है मेहनत तऽ कऽ रहल छी धीरे धीरे पौधा लागि गेल अभी भी हमरा सभके जे है से ओहिमे मेहनत बड़ा हो रहल है पौधा तऽ देलखिन सरकार लगैलियेन हम सभ लेकिन मेहनत काफी हो रहल है आब ओकरा हम सभ जे है से कोर कोरियाबे छियै तेकर बाद पौधाके चाहै छिये जे केना नम्हर बढ़ते लेकिन धीरे धीरे पौधा सभ लैग गेल है